ہیلو السّلام علیکم میم میم میں آپ کی اسکول کی اسٹوڈینٹ بول رہی ہوں آئینہ مرزیہ میں بی کوم فسٹ سیمسٹر سے ہوں جی میں یہ ہو بولنا چاہ رہی تھی میم ہمارے پاپا یہاں پہ علی گڑھ کے پوسٹ آفس میں کام کرتے ہیں اُن کا ٹرانسفر ہُوا ہے لکھنؤ میں تو کل ہی ہم لوگوں کو نکلنا ہے لکھنؤ کے لیے ہم لوگ مطلب اُن کا ٹرانسفر ہُوا ہے تو ہم پوری فیملی وہی شفٹ ہونے جا رہے ہیں جی تو اُس کے لیے مجھے ٹرانسفر سرٹیفیکیٹ چاہیے جی جی میم ایک دو دِن میں نہیں مجھے یہ کل ہی چاہیے جی جی کل ہی جا رہے ہیں ہم سب میرے پورے فیملی جی ٹھیک ہے میم مطلب کل سارا کام ہو جائے گا نہ میرا جی جی جی شُکریہ میم جی شُکریہ جی جی اِنشآء اللہ بالکل بس آپ دُعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں

جی جی تھینک یو میم شُکریہ السّلام علیکم